आं पारसनालि बड बिनिखाइनो जोंनि बे बावयैसै फालिनाय फोरबोयानो जाबाय बैसागो फोरबो बे फोरबोआ जोबोर मोजां फोरबो बेखौ बे आसामनि सुबुंफोरा गोबाङै मानियो मानो होनोबोला बे बैसागो फोरबोयाव जोंनि बे मिथिंगाफोरा सोमखोर समायना मोजां बिबार बायदि सिना खिलियो बेनिफ्राइ जों बे फोरबोआव स्पेसिलि जोंनि बे गामि एरियाव फार्स्टआव फार्स्टआव बैसागु फोरबोयाव मोसौ मैसो बायदि सिनाखौ थुखैनाय जायो बेनिफ्राय बेनि सेकेन्ड डे खालि जोंनि बे मानसि बैसागो जेरै बायदि जों बे थानसालियाव थांनानै आफा इसोर बोराय बाथौखौ आखाय खबनानै आर'ज गाबो बिनिफ्राय बिनि उन खालि जोंनि बे फोरबोया जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जायो बिनिखायनो बे बैसागो फोरबोआ जोबोर मोजांसिन